गैस हमे खरीदले रहियै नि तऽ बहुत ही अच्छा चलै छलै आरो ओकर जे छलै रेग्युलेटर बहुत हि अच्छा छलै पाइप भी अच्छा छलै जाहिसँ ओकरासँ ताव भी अच्छा निकलै छलै आओर कोइ भी चीज खाना बनाबै छलियै ने तऽ जल्दीसँ पकि जाइ छलै तऽ ओकरो वेट भी बहुत छलै गैस रे हेवी भी छलै लाइट भी छलै गैसमे आओर ओकरो गैस भी कम खर्च होइ छलै खाना पकै छलै ढ़ेर तऽ एकरासँ हमरा बचत भी होइ रहै अच्छा सभ चीज रहै ने रेग्युलेटर सभ पाइप सभ तकरासँ बचत होइत रहै